पर्यटनसँ व्यापारमे विकास होलै हऽ यहाँ यहाँपर जानकी स्थान मन्दिर हइ पुनौरा धाम मन्दिर हइ ओ सभसँ व्यापारमे बहुत सारा विकास भेलैए लेकिन यहाँके सरकार नीक सड़क आवागमनके विस्तार ना बना पबैत छै बन्हियासँ सड़क जाहिके कारण यहाँपर लोग जे अबै छै पर्यटनके लेल ओकरा कठिनाइके सामना करयके पड़ैत छै आओर एहिके कारण बहुत ज्यादा भारी मात्रामे लोग यहाँ ना पहुँच पबैत छै जैसेकि आओर विकास आओर व्यापार बढ़तियै यहाँ जे ना हो पबैत छै एहि लागी यहाँ चौड़ा सड़क बन्हिआँ सड़क बनाबयके चाही आवागमनके सुविधा चाही आओर एकसँ दूसरा पर्यटन स्थलके जोड़यके लेल बन्हिया चौड़ा सड़क बनाबयके चाही जेकि ना हो पबैत छै ई हो जैतियै तऽ आओर अच्छा रहितै पर्यटनमे जब पर्यटन बढ़तियै लोग यहाँ अयतियै देखय ओहिसे व्यापार भी बढ़तियै आओर जिलाके विकासमे राज्यके विकासमे ज्यादा फायदा होयतियै